हमरा सबके शहरमे सांस्कृतिक उत्सव होइ छै बहुत सारा होइ छै जैसे हो गेलै दुर्गा पूजा छठ पूजा दीपावली अथी बियाह पञ्चमी हो गेलै इहे सबके कारण हमर सबके बहुत सांस्कृतिक पूजा होइ छै जाहिमे दुर्गा पूजा सबसँ महत्वपूर्ण पूजा मानल मानल मानल गेल हँ अपना हमरा सबके शहर क्षेत्रमे जाहिमे एगारह दस दिनके पूजा होइ छै जाहिमे महिषासुरके दुर्गा जी मारके हुनकर अन्त करिके अपन अथी केलखिन यही से खुशीके कारण हमसब दुर्गा पूजा मनाबै छियै आओर बियाह पञ्चमी भी सीता जी आओर राम जीके विवाहके उत्सवपर हमसब बहुत बड़ा धूम धामसँ मेला लगै छै जहाँसँ नेपालसँ लेके उत्तरप्रदेश तकले लोक सब देखे आबै छै जाहिमे बहुत सारा सांस्कृतिक उत्तम है अयमे आओर सांस्कृतिक मण्डप विवाह ई सब होइ छै बहुत अनगिनत सांस्कृतिक कार्यक्रम अपना सीतामढ़ी शहर क्षेत्रमे होइ छै जाहिमे हो गेलै सरस्वती पूजा है विश्वकर्मा पूजा ई सब सांस्कृति मण्डपमे सांस्कृतिमे ही गिनती आबै छै जाहिमे हमसब बहुत धूम धामसँ मनाबै छियै अपना धर्मके हिसाबसँ ही हिन्दू धर्मके हिसाबसँ सब पूजा पाठ करै छियै आओर संस्कृतके भावनासँ निभाबै छियै जैसे पूर्वसँ आबि रहल है उसी तरहसँ हमसब अपन संस्कृति निभाबै छियै अपन संस्कृति हम कभी नहि भूलै छियै